دوڑنے سے متعلق کئی میمس اور لطیفے بہت مشہور ہیں اور یہ اکثر دوڑنے والے افراد کے تجربات اور احساسات کو مزاحیہ انداز میں پیش کرتے ہیں یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اکثر دوڑنے والوں کو ہنساتی ہے دوڑنا ہے یا مرنا ہے یہ جملہ اکثر دوڑنے والے ایک دوسرے کو مذاق میں کہتے ہیں جب وہ کسی لمبی یا مشکل دوڑ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوڑنا اب زندگی کا حصہ بن گیا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں صرف ایک میل اور بس یہ وہ جملہ ہے جو دوڑنے والے اکثر اپنے آپ کو بتاتے ہیں جب وہ تھک چکے ہوتے ہیں لیکن خود کو مزید دوڑنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اکثر خود سے مذاق کرنے کا ایک طریقہ بن جاتا ہے کیوںکہ وہ جانتے ہیں کہ اس ایک میل کے بعد بھی کئی میل مزید دوڑنی ہے دوڑنے سے پہلے اور بعد کی حالت میمز میں عام طور پر دوڑنے سے پہلے کے جوش و خروش کو دکھایا جاتا ہے جیسے کہ میں آج کی دوڑ کے لیے تیار ہوں اور پھر دوڑ کے بعد کی حالت کبھی نہیں میں مر رہا ہوں یہ میمز اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ دوڑ سے پہلے اور بعد کے جذبات کتنے مختلف ہو سکتے ہیں کیا میں نارمل ہوں یا دوڑنے والا یہ ایک اور مزاحیہ تصور ہے جو اس فرق پر زور دیتا ہے کہ دوڑنے والے لوگ عام لوگوں سے کیسے مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ صبح پانچ بجے اٹھ کر دوڑنا جو کسی اور کے لیے پاگل پن ہو سکتا ہے لیکن دوڑنے والوں کے لیے یہ معمول کی بات ہے دوڑنے کے دوران دماغ کی باتیں یہ میمز اس اندرونی جنگ کو ظاہر کرتے ہیں جو دوڑ کے دوران دماغ میں ہوتی ہے ایک طرف دماغ کہتا ہے رک جاؤ آرام کرو اور دوسری طرف کہتا ہے نہیں تم کر سکتے ہو بس تھوڑا اور یہ مزاحیہ لمحے دوڑنے والوں کو ہنساتے ہیں کیوںکہ وہ ان احساسات کو بخوبی جانتے ہیں ایک ذاتیہ میں نے ایک بار ایک میراتھن میں حصہ لیا تھا جو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا میں نے پہلے کبھی اتنی لمبی دوڑ میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن میں نے خود کو اس چیلنج کے لیے تیار کیا جیسے ہی میں نے دوڑ شروع کی میری ابتدائی رفتار بہت تیز تھی اور میں خود پر بہت فخر محسوس کر رہا تھا میں نے سوچا واہ میں تو واقعی تیز دوڑ رہا ہوں لیکن جیسے ہی آدھی دوڑ ہوئی میری توانائی ختم ہونے لگی میں نے سوچا شاید میں نے شروع میں ہی اپنی ساری توانائی استعمال کر لی ہے آخر میں جب میں نے دوڑ ختم کی تو میں اتنا تھک چکا تھا کہ میرے دوستوں نے مجھ سے کہا تم چلتے ہوئے تیز دوڑ سکتے ہو یہ لمحہ اور اس کا مذاق ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے اور جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ہنسی آ جاتی ہے دوڑنا ایک شاندار تجربہ ہے لیکن اس کے ساتھ آنے والے مزاحیہ لمحات اسے بھی اسے اور بھی یادگار بنا دیتے ہیں